ہماری ریاست میں تعلیمی نظام میں اردو ایک اہم رول ادا کردار ادا کرتا ہے کیوں کہ ہماری ریاست میں کچھ یونیورسٹیز میں جیسے کہ خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں الہ آباد یونیورسٹی میں میں اردو کو فروغ دیا جاتا ہے اردو کی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے اور ہماری ریاست میں اردو کے فروغ کے لیے بہت سارے کونسلس بہت سارے ڈراما کلب پوئیٹری کلب اور رائٹنگ رائٹنگ کلب اور دوسرے انسٹیٹیوشنس تشکیل دیے گئے ہیں اور اس کے ذریعہ تعلیمی نظام میں جو ہے اردو ایک اہم رو کردار ادا کرتا ہے اور او اس اردو کے ذریعہ جو ہے ہم جو ہے بولنے چالنے کا طریقہ تہذیب اور لوگوں سے بات کرنے چلنے کا طریقہ ہماری زبان ایک مٹھاس پیدا ہوتا ہے